पळय ल्हान आसतना आमची मजा एक वेगळ्याच तरेची आशिल्ली आमी जेन्ना ल्हान आशिल्ले तेन्ना आमच्या कडेन टच स्क्रीन फोन नाशिल्ले आमचे कडेन आसताले कीपॅड फोन आनी कीपॅड फोनान आमकां सादी एक बरी म्हणटा ती गॅम केन्नाच खेळपाक मेळ्ळी ना तितून फक्त एक बारीकशी गेम आसताली आनी ती सुद्दा तूं खेळटलो जाल्या घरा कडेन मार खावचो पडटालो कळ्ळें तीय तूं पांच एक पंदरा पांच मिनटाच खेळटा म्हटल्या मार पडटालो घरा कडेन आनी आमचो तो एक मातसो मदींत एक मातशी मजा येताली मात आमचो मेन खेळ भायर खेळपाचें म्हटल्यार आमी ल्हान आसतना भायर खेळपाक वयताले आमचो शारिरीक आनी मानसीक आमी हें आसतालो तो स्ट्रेस कितें आसा तो आसा तो आमी भायर खेळून काडटाले ल्हान आसतना आमी सगले भायर एका ग्रांवडार मेळटाले सगले मेळून क्रिकेट खेळटाले फुटबॉल खेळटाले घाम गळयताले आनी सगळ्यांचें एकदम मेळप जातालें मात आतां अशें आसा की कोणाचें सारकें मेळप जायना सगळे भुरगे घरा कडेन आसता घरा कडेन मेळून मोबायल यूज करता मोबायलाचेर खेळटा कोणा कडेन उलयना आमी ल्हान आसतना आमी आमच्या आवय बापाय कडे बरे तरे इटरेक्ट जाताले बरे तरेन आमी उलयताले तांच्या कडेन आतांची भुरगीं तशीं ना तशेंच स्कुलांत सुद्दां आसतना आमी खूब मजा केली पयलींच्या आमी स्कुलांत आमी स्कुलांत वचून आमी बोर्डार कितें बरयता टिचर कितें बरयता तशें आमी शिकताले मात आतांची सपोज टेक्नोलॉजी पळोपाक गेल्या सगले भुरगे ऑनलायन फोन घेवन शिकता आनी आमचे आजून परे आमचे आतां दोळे कशे आसता की आमी तेन्ना मोबायल नाशिल्लो सो आमचे आतां दोळे आजून परेन बरे आसा आमी चस्मो घाल लायना मात आतांची भुरगीं ल्हान आसतनाच तांकां चश्मा लायता कित्याक तांचो फूल टायम मोबायलाचेरूच आसता लक्ष सो तेंचे दोळे सुद्दां पिड्यार जाल्ले आसा सो ताज्या खातीर हो खूब व्हडलो एक डिफरंस आसा आमी ल्हान आसतनाचे आनी आतांच्या भुरग्यांक सपोज कमपेयर केलो जाल्यार